हमरा अरके क्षेत्रमे बहुत अपराध होइ छै जे ककरो चोरी करेलक ककरो चपाटी कए लेलक ककरो मर्डर कए देलक ककरो मारि देलक ककरो छिन झपट कए लेलक बहुत हमरा अरके क्षेत्रमे अपराध होइ छै से ईसब केना हेतय जे अते चोरी चपाटी बहुत होइ छै बहुत अपराध होइ छै से ईसब कोना हेतय चोरी चपाटी बहुत अपराध होइ छै हमरा अरके क्षेत्रमे बहुत जेहन होना चाही ओहन होइ छै कोइ रास्ता रस्ता जाइ छै चाहे ककरो टके छै ककरो सामाने छै छिन लै छै छिन छोर भए जाइ छै ओ तऽ ओ तऽ कोनो चीज होना चाही जे केना बन्द हेतय जे रस्ता पेरा लोग केना जेतय केना एतय कोइ गाड़िये लएके गेलय कोइ किछु लएके गेलय ओकरा तुरत गुण्डा लागि जाइ छै जे रस्तेमे सब किछु छिन छानि लै छै से ईसब के ओहेन चाही एकर जे दिने दुपहर लूटि लै छै लूटयके बाद तब भए जाइ छै डर भए जाइ छै जे आरो फलना ठिन चिलना ठिन केना जेबय की करबय केना रस्ता पेरा केना बूलबय एहन छै हमरा अरके क्षेत्र जे रस दिने दुपहर सब किछु लूटि लै छै छिन छानि लै छै से एकर तऽ किछु करेती होना चाही ने जे लोग रस्ता पेरा जेतय केना एकर तऽ किछु होना चाही जे जे अथी रस्ते पेरे जाइ छै की दिने दुपहर कखनो तब केना लोग जेतय अयतय रहतय केना की सब करतय एहन तऽ नहि होना चाही तऽ एतऽ जब तक कोनो करेती नहि होतय तब तक केना हेतय केना लोग जेतय अयतय एहन छै हमरा आरके बहुत गलत क्षेत्र छै एहन गलत नहि रहना चाही तेहन गलत छै कोइ ककरो मर्डरे कए दै छै ककरो काइटिये दै छै ककरो साफे एहन छै जे हे फलना कोइके जब तक मारबय नहि बदला नहि लेबय तब तक नहि हेतय केना हेतय ईसब पर रक्षा होना चाही ने करना चाही ने नहि तऽ केना जीतय केना रहतय आँय तऽ रहना चाही एहन गड़बड़ छै ई रस्ता जाइवला नहि छै तऽ एकर किछु करेती होना चाही करेती नहि हेतय तऽ लोग रहतय केना दिने दुपहर मारि दै छै काटि दै छै एहन क्षेत्र छै